हांवें तशें केन्ना रांदपाचो असो बिझनेस करपाचें चिंतूंक ना पण हांव तशें रांदतां बारीक बारीक अशी करता कितें कितें कॅक बी करतां हांव कॅक करता बिर्यांनी करता आनी अशें पुडिंग बी तशेंं करता पूण हांवें तशें केन्ना चिंतूक ना की हांव बिझनस सेट करतलें म्हाका टिचर जावपाक जाय टिचर जावन अशें भुरग्यांक शिकोवपाक जाय ना की जेवण रांदप आनी तें सेल करप अहें लोणच्याचो बिझनस बी काय बी चितूंक ना हांवें थोडीं करतात पापड करतात लोणचें करतात मागीर कापां करतात आनी तीं विकतात दुकानाचेर घालतात पण हांव तशें कांय करपाचें ना हांव फक्त टिचिंगेंत आपल्या अशें स्ट्रेस करतलें आनी तेंच शिकयतलें